ہیلو ہاں عامر بھائی سے بات ہو رہی ہے عامر بھائی مجھے یہ بات بتائیے کہ میں نے ابھی ایک نیا نمبر لیا ہے اور اس پر میں نے اپنا ڈی جی لاکر اپگریڈ کیا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس ڈی جی لاکر کا کس طرح سے استعمال کروں کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں جی اچھا جی ٹھیک ہے اچھا تو میں اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں جی ٹھیک ہے پھر مجھے کیا کرنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی میں ایسا ہی کروں گی جی ٹھیک ہے بھائی میں سمجھ گئی آپ کا بہت بہت شکریہ